शाममे एगो गैस सिलेण्डर बुक करलहुँ हम गैस सिलेण्डर बुकिन्ग कै के हम गैस लाबलहुँ गैस लाबलहुँ हमरा घरमे काज रहै तऽ हम गैस सिलेण्डरके उपयोग करलहुँ तऽ शादी विवाह खतम भए गेल तऽ शादिए विवाहमे हमरा हमर दोस्त एगो सिलेण्डर देलकै गैस सिलेण्डर उपहारमे गिफ्टमे बाहरमे देलकै रहै सिलेण्डर हम लाबलिए सिलेण्डर दोस्त देलक हमरा तऽ हम सिलेण्डर राखलहुँ लेकिन तखन सिलेण्डर तऽ एकटा हम पहिलेसे बुकिन्ग करले रहिए सिलेण्डरके लेले रहिए हम जब सिलेण्डर हम लेले रहिए तब सिलेण्डरके तऽ मानिके चलू एखन महगाइके बाद दुइ दुइ टा रखबाके तऽ जरूरी नहि छै दुइ दुइ दुइ टा भरबैमे पइसा लागै छै एहि लैके हम भी एगो सिलेण्डर हम ओकरा कहलिए कि गैस एजेन्सीवलाकेँ एगो बुकिन्ग अहाँ रद्द कै दिऔ चूँकि अभीके स्कारसिटीके जमानामे पाइओ लागै छै एगो तऽ पहिलेसे छेबे करलै उपहार देलकै हमरा बड़ नीक लागलै लेकिन पाइओ लागै छै गैस भरबैमे तऽ एगो हम हुनका रिक्वेस्ट करै छिए कि एगो हमरा अहाँ कनेक्शन रिफिलके रद्द कै दिऔ एकेगो रहतै जेकि ओकरा जे छै ने हम यूज कै सकै छी एहि लैके एजेन्सीवलाके हम फोन करब जे हमरा गैसके कनेक्शनकेँ बन्द कै दिऔ आओर तत्काल खातिर करबै जब ओहन इस्थिति हेतै तऽ फेर ओकरो हम चालू करबै लेबै हेबै एखन आवश्यकता अहाँकेँ तऽ नहि छै पहिले तऽ बुक करैले छिए पहिले गैस आबि गेल छै आओर ओहन टाइममे गिफ्ट देलकै तखन चूँकि ओ हमरा गिफ्ट ओहिसे पहिले हम अपन हिलेण्डर बुकिन्ग करबै लेलिए अँ सिलेण्डर हम गाममे लै आनलिए सिलेण्डरके इस्तेमाल हम कऽ रहल छलिए अही बीचमे हमर दोस्त देलक तऽ हम स्वीकार करलहुँ हमरा बड़ नीक लागल लेकिन सिलेण्डरके बाद आइके डेटके जकर कि उपयोग हम करतिए सिलेण्डर तऽ हमरा पहिलेसे यऽ तऽ हम सिलेण्डर लैके लै लेलिए आब चलू कोनो बात नहि छै लेकिन देखै छिए एजेन्सीवलाके हम फोन करै छिए एगो हमर तत्काल रद्द करबै देथिन तऽ नीक रहथिन एहि लेल हम रिक्वेस्ट करै छी